جی ہاں میں نے کئی بار غیرمعمولی ماحول میں یوگا کی مشق کی ہے خاص طور پر کھلی فضا میں جیسے کہ چھت پر یا کسی پارک میں ایک بار میں نے صبح سویرے چھت پر یوگا کرنے کا فیصلہ کیا جب فضا بالکل خاموش اور پرسکون تھی آسمان پر ہلکی روشنی پھیل رہی تھی پرندوں کی آوازیں ماحول میں گونج رہیں تھیں اور ٹھنڈی ہوا جسم اور ذہن کو تازگی بخش رہی تھی جب میں نے سانس لینے اور مختلف آسن کرنے شروع کیے تو مجھے محسوس ہوا جیسے میں قدرت سے جڑ گیا ہوں جڑ گئی ہوں عام طور پر ہم یوگا کمرے میں کرتے ہیں جہاں سب کچھ بند ہوتا ہے لیکن جب آپ کھلی فضا میں یوگا کرتے ہیں تو آپ کا ذھان خود بخود اندر کے طرف مرکوز ہو جاتا ہے قدرتی روشنی ہوا اور آوازیں ذہن کو ایک نئی توانائی دیتی ہیں میں نے خاص طور پر پریا نام اور سوریہ نمسکار جیسے آسن چھت پر کیے ہے جس سے ہم جن سے جسم میں تر و تازگی اور دماغ میں گہرا سکون محسوس ہوا اب میں جب بھی موقع ملے پارق باغ یا چھت جیسی قدرتی ماحول میں یوگا کرنے کو ترجیح دیتی ہوں اس سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ ذہن سکون توجہ اور خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے میرے خیال میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی غیرمعمولی ماحول میں یوگا کا تجربہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسان کو خود سے اور فطرت سے جوڑ دیتا ہے